जी असांजे शेहर त जीअं मूं ॿुधायो की भई चिकनकारी कारी वारी आहे सभु सभिनि खां वधीक उनखे पर सरकार उन्हनि खे बि शिल्प कला जाम मदद कंदी आहे लोन ॾींदी आहे ग कई माण्हू त ख़रीदारी करे न हुनमें पंहिंजे हिसाब सां वठी वठंदी आहे दुकानदारनि खां पंहिंजे हिसाब सां विकणंदियूं बि आहिनि ॾाढी मदद कंदी आहे सरकार अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे ऐं घणेई माण्हू आहिनि वेचारा जंहिंखे रोजगार लाइ पैसो कोन्हे त पैसो बि जाम ॾींदा आहिनि मतिलबु थींदो आहे सब्सिडी बि ॾींदा आहिनि इलाही साथ सभु इन सभिनि जो भई मां मूंखे त आहे कोन्ह जो मां उन्हनि जे बारे कुझु वधीक ॿुधाए सघां पर मूं पुछंदी आहिनि त चवंदा आहिनि की न न सभु अॼकल्ह जी जेकी सरकार आहे भई असां ॾिए ॾाढो ध्यानु पई ॾिए ऐं ॾियण बि खपे भई पंहिंजे देश जो नालो रोशन करणु भई जीअं इय लखनऊ जी हीअ हीअ ई कारीगरी आहे उनखे अॻिते जीअं कानपुर जी आहे भई उन्हनि जे बैगन वगै़रहनि जी आहे फ़िरोजाबाद चूड़ियूं आहिनि जीअं घणेई आहिनि सभिनि जा अलॻि अलॻि आहिनि सभु पंहिंजे हिंदुस्तान जा प्रोडक्ट आहिनि इहे सभिनीनि खे सरकार पूरी कोशिशि कंदी आहे अॻिते वधायण जी ऐं ॾियण बि खपंदो आहे मुहिंजो त भई मञण इहेई आहे की सभु पंहिंजी इंडिया जो ई सामान वठणु खपे ॿाहिरां जो त कुझु वठणु ई कोन्ह खपे ऐं हितां जी असां ॿाहिरां जी शयूं छो वठूं बिल्कुलु असांखे त्यागे रखणु खपे और मां त भई पूरी कोशिशि कंदी आहियां की भैया पंहिंजो हितां ई जो सामान असां वठूं जहां तक इलाही मां महिनत बि कंदी आहियां अगरि मां ॾिसंदी आहियां केरु ॿियो बि कुझु ॿाहिरां जो वठे थो न मां त पढ़ंदी आहियां की हिन में छा ॿाहिरां जो त कुझु कोन्ह लिखयलु आहे त चवंदी आहियां न न तव्हां हुतां जो छो था पिया वठो भई असांजी शइ हुनमें देश में कमी आहे छा पंहिंजी पंहिंजो शयूं वठो तव्हां हुनखे अॻियां वधायो इन खां वधीक मां तव्हांखे छा ॿुधायां बाक़ी रहियो सुवाल सरकार जो त भई असांखे हूअ मदद उन्हनि खे हूअ मदद कंदी आहे अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे और पंहिंजी कला खे भई हमेशह अॻिते वधाइण ई खपे पंहिंजो त भई इहेई मञण आहे